हलो आप जोमैटो से बात कर रहे हैं क्या अच्छा मुझे मुझे सर आपसे जरा सा काम था कि मैंने जो आपसे खाना बुकिंग कराई थी लाने के लिए वह पी एन टी कालोनी मुरार के लिए लेकिन क्या है मुझे कुछ ज़्यादा इमरजेंसी काम आ गया है इस वजह से है न मैं फुलबाग सेवा नगर में हूँ अब वह मुझे खाना वहाँ पर चाहिए कृपया आप थोड़ा सा मेरी वह करो हेल्प जिससे आप वहाँ कि बजाय न भेज दू अपने लड़कों को जो यहाँ पर बुकिंग करके भेज दीजिए मुझे खाना बहुत ज़रूरी है और जल्दी चाहिए जितनी जल्दी हो सके आप भेजने का कष्ट करें कृपया धन्यवाद